हमें किताबों में सबसे अच्छी किताब जो कि हमने पढ़ी है अच्छी से पढ़ी है वो है कर्ण की किताब जो कि महाभारत में युद्ध में शामिल हुए थे जो कि एक महावीर थे जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं वो कर्ण जो कि ऑपोजिट टीम में रहते हुए भी श्री कृष्ण के अपोजिट खड़े होकर अर्जुन के खिलाफ जो कि जानते हुए भी कि हम हार जाएंगे तो भी अपने दोस्त के लिए वहाँ पर वो खड़े रहे जो कि हमें उनके से सीखना चाहिए उनके जैसी दोस्ती आज भी लोगों को मिसाल देती है जो कि हमें बहुत पसंद है हमें आज की जो सूर्य कर्ण थे वो सूर्य के पुत्र थे उनसे उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त हुआ था जो कि उनकी रक्षा करता था जो की एक कर्ण एक सूर्य पुत्र भी कहे जाते थे वो एक महावीर थे जो कि महायुद्ध में शामिल भी हुए थे और वो उनके उनको बचपन में ही अ छोड़ दिया गया था जो कि उनकी माँ उन्हें अकेले छोड़ दी थी वो बचपन से अकेले सूर्य के पुत्र होते हुए भी अच्छे से युद्ध में शामिल हुए वे एक महावीर थे हमें उनसे बहुत ज्यादा सीखना चाहिए